हरिओम भइया मां हाणे ओला बुक कई त ओला में मूंखे तव्हांजो नंबर मिलियो तव्हां सां हिकु विनती करणी हुई त मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे उनजा माता पिता पिंपरीअ शहर में रहंदा आहिनि उहे मूं वटि घुमण लाइ उल्हासनगर अचणु चाहिनि था त मां तव्हांखे इहा विनती पई कयां त तव्हां हीअं ट्रिप बुक कयो ऐं हुननि खे पिंपरीअ मां वठी अचो उहे उल्हासनगर शहर में नया आहिनि उन्हनि खे रस्तनि जो को अतो पतो कोने मां तव्हांखे पंहिंजे घर जो पतो ॿुधायां थी मुंहिंजे घर जो पतो आहे ग्रीन पार्क अपार्टमेंट गाउंट फ्लोर ते रुम नंबर हिकिड़ो एजेंसी होटल जे पोयां चोपड़ा कोर्ट ते मां तव्हांखे चवां थी इहा ट्रिप बुक कयो ऐं हुननि खे पिंपरीअ मां वैष्णो देवी माता मंदर ऐं हिते बारिख नंबर चारि सौ एकानवे में रहंदा आहिनि हुतां हुननि खे वठी अचो ऐं उल्हासनगर जे जेको पतो ॿुधायो मां ग्रीन पार्क सोसाइटीअ ते पहुचाए वञो मां तव्हांखे हुन जो नालो ऐं फ़ोन नंबर ॿुधायां थी हुन जो नालो अथव घनश्यामदास मूलचंदानी ऐं हुननि जो कॉन्टेक्ट नंबर अथव अठ हिकु चारि नव हिकु नव हिकु नव अठ नव महिरबानी करे तव्हां हीअं ट्रिप बुक कयो ऐं हुननि खे पिंपरी खां उल्हासनगर ताईं वठी अचो ऐं तव्हांखे केतिरा पैसा वठंदव मूंखे उहो बि ॿुधायो धन्यवाद